तुस मिगी अपने बारै सनाओ तो थुआढ़ा नांऽ केह् ऐ तुस कुत्थुू दे रौह्ने आह्ले ओ तुस मम्मी भापै दे बारै बी सनाओ मिगी ते कम्म केह् करदे ते ओह् थुआढ़े दादा दादू कम्म केह् करदे तुस मिगी पूरी पू डिटेल उं'दी जेह्ड़ी ऐ परिवार दी ओह् सनाई सकदे ओ तुस अपने बारै बी दस्सो मिगी मेरा नांऽ नरेंद्र चंद फादर नेम दर्शन कुमार मदर नेम प्रेमलता और दादा दादी मेरे घर गै कम्म करदे और में सराढ़ दा रौह्ना मेरा विलेज सराढ़ ग्रांऽ ते में बचपनै च गै स्कूल पाया अपने गौरमेंट स्कूल सेरी सराढ़ ओह्दे बाद में कायदा उत्थै पढ़ेआ और ओह्दे बाद मेरे दो त्रै दो त्रै तात्तो दो तात्तो न मेरे भी होर दो त्रै बूजियां न और इसी भी ओह् में प्राईमरी स्कूल पढ़दा में गौरमेंट गौरमेंट प्राईमरी स्कूल सेरी सराढ़ जागतें कन्नै बड़ी दोस्ती थी गपशप मारदे हे उत्थुआं बाद भी अस में सराढ़ स्कूल पढ़दे अस बड़ी गपशप मारदे हे जागतें कन्नै उत्थुआं बाद भी अस आई गे गौरमेंट प्राईमरी स्कूल सेरी सराढ़ भी अस पञमीं पास होई गे भी उत्थुआं पञमीं भी उत्थुआं बाद अस मिडिल स्कूल चली गे मिडिल स्कूल चा बाद अस मिडल स्कूल दे बप्प सराढ़ उत्थुआं गै असें चलियै मिडल स्कूल सराढ़ उत्थुआं अस मिडल स्कूल सराढ़ अठमीं पास कीती उत्थुआं बाद अठमीं पास अठमीं पास कीती बड़ी दोस्ती दास्ती जागतें ने गपशप लगदी लड़ाई लड़ूई होंदी गप लड़ाई लड़ूहियां होंदियां हां जागतें ने और इत्थुआं बाद भी अस ओह्दे बाद मिडल स्कूल चली गे उत्थुआं बाद अस औंदे बी उत्थुआं बाद अस जागतें ने लड़ाई लड़ूई होंदी जागत बड़े दोस्त हे फोन शोन करदे हे गपशप मारदे अपने टाईम पास करदे ओह्दे बाद भी अस प्हाड़ी एरिये चली जंदे हे घुम्मने घाम्मने सैर सूर जंदे हे पत्नीटाप सनासर उत्थुआं बाद भी सैर सूर करने गी जंदे हे जागतें कन्नै बड़ा मजा औंदा हा अपने गपशप मारने ई ओह्दे बाद भी अस प्राईमरी स्कूल भी मिडल स्कूल भी गौरमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल बापस पुज्जी गे अस गौरमेंट हाई स्कूल भी नौमीं उत्थें पढ़ी असें बप्प स्कूल भी उत्थुआं सराढ़े ई औन्ने अस भी मैटाडोर बस्सै उप्पर जागतें कन्नै उत्थुआं गपशप मारदे उत्थुआं टाईम पास करदे उत्थुआं बाद भी सराढ़ सराढ़ा भी ढक्किया उप्परै अपने गपशप मारदे भी चुट्टें ने लड़ाई शड़ाई होंदी ही ते फोन शोन करदे हे बड़ी गपशप मारदे हे भी केह् करना टाईम पास औना भी बप्प स्कूला अस बप्प स्कूल गौरमेंट बोआयज हाई सेकेंडरी स्कूल बप्प हून दसमीं पास कीती असें भी उत्थुआं बाद लाकडाउन लग्गी गेआ लाॅकडाउन च थोह्ड़ी प्राॅब्लम आई असेंई पढ़ने दी इत्थुआं बाद दिक्कत आई थोह्ड़ी इत्थुआं बाद भी अस बप्प स्कूल हाई स्कूल बप्प सराढ़ पढ़दे हे गौरमेंट हाई सैकंडरी स्कूल बप्प पढ़दे हे उत्थुआं बाद थोह्ड़ी लाकडाउन कन्नै प्राब्लम आई भी उत्थुआं बाद असें जाह्रमीं पुज्जी गे जाह्रमीं असें पास कीती बाह्रमीं पुज्जी गे उत्थुआं बाद दोस्तें दास्तें कन्नै गपशप मारदे ओह् हत्थ गलै पौंदे हे उत्थुआं बाद भी अस बप्प सराढ़ पुज्जी गे बप्प सराढ़ा बाद उत्थुआं बाद अस गौरमेंट हाई सैकेंडरी स्कूला दा पढ़ियै बाह्रमीं पास कीती उत्थुआं बाद भी अस कालेज आई गे कालेज दे बाद भी अस कालेज पढ़ै ने हून इत्थुआं अपने चुट्टें ने गपशप मारदे बाद च एह् ऐक्सपिरियंस पर ए ने गपशप मारदे टाइम पास करदे हे और होर केह् कालेज पढ़दे पढ़ने अस उत्थुआं बाद टाइम पास करने भी होर केह् करना बड़ा चक्कर ऐ इत्थुआं बा केह् करना अस सराढ़ पढ़े ड्रैसिंग उत्थुआं बाद प्हाड़ी एरिये जन्ने गपशप मारने चुट्टें न होर टाइम पास करने बप्प सराढ़ पढ़े ओह्दे बाद उत्थुआं बस हाई स्कूल बाह्रमीं पास कीती असें अस कालेज आई गे कालेज साढ़ा फसर्ट सेमेस्टर उत्थुआं बाद पढ़े सेकंड सेमेस्टर ऐ हून साढ़ा काॅलेज पढ़ै ने अस गपशप मारने अस जागतें पुगतें ने अप फोन शोन करने चुट्टें अपने होर फोन शोन करने होर बगैरा टाइम पास करने ते बस ते कालेज कुलज गप मारने भी इस टाइम थ जदूं दोस्तें दास्तें ने केईं साढ़े दोस्त घुम्मने घाम्मने चली ने प्हाड़ी एरिये च पिच्छें लाटी लूटी चली ने घुम्मने ई सनासर होर पत्नीटाप कुतै फारैस्ट एरिये च घुम्मने घाम्मने ई चली जंदे उत्थुआं अपने दोस्तें ने गपशप मारी घर चली जंदे हफ्ते बाद अस घरै ई चली जंदे कमरा कुमरा रक्खे दा अपने गपशप उत्थें अस दोस्त बड़े नाइस बड़े बंदे स्हेई एह् दोस्त बरिकम होर अरूण होर मनोहर होर बड़े दोस्त हे हमारे दोस्त अस भी उस थमां बाद भी अस बापस सराढ़ च उत्थुआं बाद गौरमेंट बप्प सराढ़ बप्प सराढ़ उत्थुआं बाद अस चलिये भी उत्थुआं बाद अस कालेज